खाना बनाबैसँ पहले जेहै सब्जी काटि लेलीह चावल दालि लेलीह आँटा सानि लेलीह आओर तेल मसाला नून हरदी धनिया मिर्ची ईसभ अपन रख लेलीह तऽ ईसभ इकठ्ठा कयलाके बाद ओहिमे आओर भी जे जे बनैले खाइ बला है खानामे सब्जीमे जेना टमाटर हो गेलै आदी लहसुन धनिया पत्ता मेथी ईसभ अपन ओरियाके आ धो लेलीह आ पूरा एकदम जब सभ चीज हो गेल कि हँ सभ चीज तैयार हो गेल सभ सामग्री कि हँ आब अपन खाना बनाबैके शुरुआत कयली ओकर बादो है कि किछु न किछु रह जाइया कि तऽ ओसभ अपन रखाइत रहल आ सब्जी बनैत रहल रोटी बनैत रहल रोटीके आँटा वाँटा सना गेल रहै गैस जरल अपन तवा उवा कढ़ाइ ईसभ छोलनी ईसभ अपन रखा गेल आ ओकरा बाद सभ एक जगह इकठ्ठा कऽ कऽ आ तब खाना बनाबैके शुरुआत कयल गेल ओकरा बादो तैयारी सभ केलाके बादे किछु न किछु जे है रहियै जाइया तऽ ओसभ अपन जे जरय रखाय बला है ओ जरय रखायल आ जे अलगसँ उपरसँ रखाय बला है तऽ छुटलाके बादो उपरसँ रखा जाइया इएह सभ है कि अपन खाना बनाबैसँ पहले जे जे आइटम जे बना रहल छी अहाँ ओकर की की मेजन है ओहिमे की की डलायके है इसभ पहलेसँ अपन सामग्री है अपन तैयार करके रखलक आ तब बनेलक तऽ फेर सभ सामग्री धो के बनेलासँ जे है खाना एकदम स्वादिष्ट भेल बढ़िऑं भेल इएह सभ है कि अपन तैयारी पूरा पहले केलक ओकर बाद खाना बनल